ایک سو بیس ایک ہزار پانچ سو دو ہزار پانچ سو بیس دس ہزار تین سو بیس بیس ہزار پانچ سو پچاس